पुराय इतिहासा वयल्यान दुसऱ्या भाशेचो आनी संस्कृतीचो प्रभाव कोंकणी भाशेचेर चडूच पडपाक लागला पुराय इतिहासान कोंकणी भाशा सोडून सगल्यो भाशेचो उल्लेख केल्लो आसा पूण कोंकणी भाशाक सामकी किरपन केल्ली आसा लोकांक कोंकणी भाशेचो विसर पडपाक येयला गोंयांत भायले लोक येयल्ल्या कारणान कोंकणी भास खंय ना खंय शेणटा अशें दिसूंक येता आमी कोंकणी भाशेचेर आनी कोंकणी भास जागृत दवरूंक प्रयत्न करूंक जाय आनी कोंकणी भाशा प्रयत्न करूंक जाय आनी कोंकणी भास हें चडान चड लोकां मदीं पावोंक जाय